मुंहिंजो नालो हीरेन आहे रिटेल बाज़ारुनि जी ॻाल्हियूं कयां त अॼु जे ज़माने में ऑनलाइन कमु वाधारे थी वियो आहे पर डीमाट आहे जियोमाट आ रिलायंस स्टोर आहे त इन सभिनि किराणो दुकानुनि खां सस्तो थो मिले ऐं इन्हनि जी क्वालिटी बि सुठी थी मिले इन में ऐं जेको रोज़ जो सामान आहे जीअं खीरु आहे ॾही आहे या नंढी वॾी कोई शई आहे घर में रहिजी थी वञे त उहा पाण रिटेल दुकानुनि था वठूं था ऐं ॿियो ऑनलाइन ख़रीदारी जे बारे में मां तव्हांखे चवां त सयूं जाम सहुलियूं थी वियूं आहिनि जीअं हाणे डीमाट ओ ऑनलाइन थी वियो आहे जियोमाट ओनलाइन थी वियो आहे त तव्हां उन ते ऑनलाइन ऑडर ॾियो त ॿिए ॾींहं सुबुह जो या शाम जो तव्हांखे उहे घरु सामान पहुचाए था वञनि ऐं क्वालिटी बि ओहिड़ी थी मिले सुठी थी मिले वरी मथां त उहे डिस्काउंट बि सुठो था ॾियनि जीअं की जेकी शइ सौ रुपया आहे उहा तव्हांखे असीं रुपे सिटे रुपे में थी मिले ॿियों बल्क में तव्हां घुरायो अना हुन में डिस्काउंट था ॾियनि तव्हांजा क्रेडिट काड डेबिट काड ते बि डिस्काउंट ऑफर हलनि थियूं हुन में ॿियों हिकु ते हिकु शइ फ्री थी मिले तव्हांखे मेन्युफेक्चरिंग जी ॻाल्हि कयां त हाणे जो ई मेन्यूफेक्चरिंग थो मिले झूनो सामान नथो मिले त शयूं जाम सहुलियूं थी वियूं आहिनि ऐं इहे सभु फ़ाइदो तव्हांखे मिले थो की घरु वेठे तव्हांखे किथे वञिणो नथो पए घरु अची माण्हू ॾेई थो वञे सामान ऑनलाइन पेमेंट बि वठनि था तव्हांखे कैश ऑन डिलिवरी रखिणो हुजे त कैश ऑन डिलिवरी बि वठनि था घरु सामान अचे पोइ हुतां पैसा ॾियो ऐं बुरी ॻाल्हियूं ईअं आहिनि की भई हाणे जेका नंढा दुकान वारा आहिनि उन्हनि खे थोरी तकलीफ़ु पए थी जंहिं माण्हुनि खे ऑनलाइन वापरणु अचे थो त उन्हनि खे फ़ाइदो आहे इन बारे में पर जंहिंखें नथो अचे पोइ उहे जेकी सोसाइटी में पंहिंजी दुकानूं आहिनि रिटेल नॉर्मल त उन्हनि खां वठनि था त इन्हनि में सुठो फ़ाइदो बि आहे ऐं ग़ैरु फ़ाइदो बि आहे इहो आहे रिटेल थोक बाज़ारि जे बारे में जेकी जानकारी आहे मुंहिंजी